ابھی كے ٹائم بزرگوں كے لیے ٹیكنالیجی كے معاملے میں بہت فائدے مند ہیں بہت فائدے مند چیز ہیں اس سے كیا فائدہ ہوتا ہے كہ اگر كہیں جانا ہے سفر میں ٹرین وگیرہ كا ٹكٹ یا بس كا یا فلائٹ كا ٹكٹ وكٹ بنانا ہے تو پہلے جمانے كے اندر آدمی لائنیں لگاتے تھے اور تب جا كے ٹكٹ ملتے تھے تو بہت تكلیف كا سامنا كرنا پرتا تھا بزرگوں كے ابھی كے ڈیٹ میں ٹیكنالیجی سے فائدہ ہے كہ آدمی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے موبائل سے ٹكٹ بکنگ كروا لیتے ہیں پریشانی بھی نہیں ہوتا ہے اور ماشاء اللہ ٹكٹ بكنگ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اسی ٹائم سے صحیح ٹائم سے اپنا گاڑی كے انتظار كرتا ہے پھر سفر كے دوران ٹائم پاس كرنے كے لیے موبائل كے اندر ویڈیوز وغیرہ دیكھ كر ٹائم پاس كرتا ہے پلس كسی كو كتاب اتاب پڑھنی ہوتی ہے تو موبائل پہ ہی منگا كر پرھ لیتا ہے تو ٹیكنالوجی كے معاملے میں بزرگوں بزرگوں لوگوں كو بہت فائدے مند ہے اس سے وہ اپنا ضرورت كے سامان اور كوئی ضرورت كے سامان منگانا ہے بكنگ كروانا ہے تو آن لائن اس كو بكنگ كرتا ہے كوئی آن لائن پیمینٹ یا كیش كرتا ہے كوئی آن لائن پیمینٹ كرتا ہے تو یہ سب بزرگوں كے لیے بہت سویدھا ہے تو بہت فائدے مند ہے